हॅलो हांव रोशन पैंगीणकर उलयतां हांव काणकोणा रावतां म्हाका फोण्या शिवाजी किल्ल्याच्या बद्दल थोडी मातशी म्हायती जाय आसली हय किल्ल्याच्या लागींच आसा हांव

तुमी आसा न्हय थंय हां हो किल्लो केन्ना बांदलेलो देव बरें करूं मॅडम तुमच्या खातीर म्हाका खूब किदें आयज ह्या किल्ल्या बद्दल कळपाक पावलें आनी तुमी म्हाका वेळ दिल्लो आसा ताचे खातीक हांव तुमचो धन्यवाद म्हणटलें